हम लोगों को चाय बहुत पसंद है चाय सभी लोगों को पसंद होता है लेकिन हम बनाते हैं जैसे चाय पत्ती चीनी अदरक अजवाइन भी डाल दिया जाता है नमक भी किसी किसी को पसंद है हम लोग डाल देते हैं इलायची तेजपत्ता यह भी डाल कर चाय बना लेते हैं अच्छा कभी कभी गुड़ का भी चाय बना लेते हैं जैसे गुड़ अदरक हल्दी अजवाइन नमक और अदरक भी डाल देते हैं किसी को जुकाम ओखाम हुआ तो काढ़ा के रूप में तुलसी पत्ती अदरक चाय नहीं डाला जाता नमक हल्दी क्योंकि इससे कफ जो होता है वह ढीला पड़ जाता है और सर्दी जुकाम में अच्छा भी लगता है और सभी लोगों को आराम से मिलता है सर्दी जुकाम में हम लोग चाय पत्ती चीनी अदरक से ही ज़्यादातर चाय बनाते हैं क्योंकि अदरक हमारे सेहत के बहुत अच्छा होता है बच्चे बूढ़े सभी लोग पीते हैं हम लोग को सर्दियों में अदरक वाली चाय ज़्यादा पसंद है हम लोग चाय में अदरक गुड़ तुलसी की पत्ती नमक हल्दी ये सब डाल कर बनाते हैं क्योंकि वह जो सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है ज़्यादातर हम लोग गुड़ की चाय पीते हैं गुड़ से चाय बनाने वाले घरों में सबको पता है कि चाय गुड़ वाला कैसे बनता है बच्चे लोग को भी सर्दी जुकाम से बच जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है चाय कई कई तरह से तरीके से बनता है नहीं अगर अदरक मिल पाता है नहीं हो पाता तो चाय चीनी दूध से भी बन जाता नहीं काली चाय चाय चीनी नीम्बू गार कर पी लेते हैं नीम्बू भी नही है तो ऐसे ही चाय पिया जाता है और गुड़ का भी चाय बना लेते हैं हम लोग अदरक अजवाइन डाल कर के अपना चाय पत्ती नहीं डालते उसी तरीके से सभी लोग पीते हैं हमारे गाँव में चाय सब लोग पीते हैं